हेलो बोलिए मैम मैं कैसे कर सकता हूॅं जी मैम मैं टेवल वाली हूॅं बताइए अच्छा ठीक है आपको मिल जाएगा आपको कहाॅं घूमना है मैम वो बताइए जी हाॅं आपको मुज़फ़्फ़रपुर ज़िला घूमना है मुज़फ़्फ़रपुर ज़िला घूमना है हॉं तो ठीक है मैम हॉं हॉं वहाॅं पर ग़रीबनाथ मंदिर है वहाॅं घूम लीजिए वहाँ पर पूजा की भी साधना है आप लोग घूमने आए हैं तो वहाॅं के मंदिर में दर्शन कीजिए पूजा पाठ कीजिए वहाॅं पर फूल डाल भी मिलता है पचास रूपये में वहाॅं पर फूल जल और अच्छा तो ये सब मिलता है और बहुत अच्छा मंदिर है बहुत समिट मंदिर है इसमें पूजा कीजिए और बगल में साई बाबा का भी मंदिर है वहाॅं भी आप घूम सकते हैं अगर आप घूमने आए हैं तो पूरा मुज़फ़्फ़पुर घूमिए और इस एरिया में भी भी घूमिए जैसे कटारी वो स्थान हुआ कतला में हुआ तो ये सब मुज़फ़्फ़रपुर ज़िला में आता है मैम यहाॅं पे घूमिए मैम दस हज़ार रूपये लग जाएगा आपको पूरा मुज़फ़्फ़रपुर ज़िला घूमना है आगे अगर घूमना है तो उससे भी ज़्यादा पैसा लगेगा तो आप अगर मुज़फ़्फ़रपुर सिर्फ़ घूमना चाहते हैं उस ज़िले में तो दस हज़ार लग जाएगा अगर आगे घूमिएगा तो उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा अगर मुज़फ़्फ़रपुर घूमना है तो जैसे ग़रीबनाथ मंदिर हुआ वो घूमा देंगे साई बाबा का मंदिर घुमा देंगे और जो आस पास जो भी जितने मंदिर होंगे और पार्क सब हैं वो घुमा देंगे तो दस हज़ार में एक दिन में आपको घुमा देंगे आर दस हज़ार रूपये लगेंगे अगर हॉं हॉं तो मुज़फ़्फ़रपुर में देखिए किसको ले जाना कितने आदमी रहिएगा पाँच आदमी पाँच छः आदमी जाएगा तो ज़्यादा पैसा लगा हमको तो लगा आप अकेले रहेंगे अगर पाँच छः आदमी यानी गाड़ी बुक होगी तो गाड़ी बुक होगी तो उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा तो कम से कम पच्चीस हज़ार रुपये लग जाएँगे आपको हॉं पच्चीस हज़ार रुपये में हो जाएगा आपको पूरा घुमा देंगे हम जितना आप पास के मंदिर हैँ पार्क है साई बाबा का मंदिर है ये सब बहुत बहुत नामी मंदिर सब है बहुत अच्छा सब है जगह बहुत सारे हैँ हॉं हॉं बिल्कुल जो मंदिर एक दिन आप मुज़फ़्फ़रपुर मतलब घूम लीजिए पूरा और उसके सुबह हो कर या शाम तक भी आपको मधुबनी जाना है तो वहाॅं भी जा सकते हैं दरभंगा भी जाना है तो वहाँ भी जा सकते हैं दरभंगा में देखें मनोकामना मंदिर है हाॅं बहुत सारे मंदिर हैं मधुबनी में काली मंदिर है काली मंदिर है वहाॅं भी घुमा सकते हैं हम आपको बिल्कुल बिल्कुल घुमा सकते हैं ठीक है हॉं आइए घुमा देंगे बिल्कुल ठीक है